नमस्ते मैम हाँ ड्राइवर

अच्छा तो उसको आपको तो कुछ बोला तो नहीं ना अच्छा फिर अच्छा अच्छा चलिए मैं उस ड्राइवर को चेंज कर देती हूँ अच्छा आपको चढ़ने भी नहीं दे रहा था उसमें बहोत ज्यादे बौहौत ज्यादा भीड़ होगी इसी लिए हाँ अच्छा ठीक हाँ हम उसको चेंज कर देते हैं आज ही

अच्छा उसको तमीज़ भी नहीं है अच्छा चलिए मैं उसको आज चेंज कर देती हूँ और कुछ

अच्छा जा हाँ ठीक हाँ ठीक है मैं अपने ड्राइवर को आज ही चेंज कर देती हूँ और अच्छा टायर भी पंचर हो गया था अच्छा उसके बाद हाँ चलिए मैं उस टायर को भी सही करवा देती हूँ ड्राइवर को भी चेंज कर देती हूँ और कुछ तो नहीं हुआ था ना

ठीक है टायर भी चेंज अच्छा उस पर उस पर

अच्छा मतलब उसको कुछ भी नहीं है पता अच्छा अब आगे से उसकी ग़लती नहीं होगी मैं उसको चेंज कर देती हूँ हम्म